देखियौ स्वास्थयके जँ गप्प जे यए से स्वास्थ्य केन्द्र तऽ यए लेकिन दूर यए घरसे कनि टा हटि कऽ यए आब रानीगञ्ज जाउ रानीगञ्ज हमर सभके बलोक छी रानीगञ्ज थाना छी ओतहि स्वास्थ्य केन्द्र यए पञ्चायतोमे एक टा देलक यए लेकिन ओहिमे सही नहि छै लोककेँ रानीगञ्ज जाए पड़ै छै आ रानीगञ्ज जब नहि होइ छै तऽ ओहिसँ अररिया जाउ तऽ इसभ सुविधा देलक यए नहि देलक यए से नहि ओसभ सुविधा यए आ जँ बेसी ओहिसँ होइए तऽ हमसभ तऽ पचाससे टपि गयलहुँ रहए तऽ कहलकै अहाँके इंश्योरेंस नहि हैत हम इंश्योरेंसवला कहलक रहए कि प्रधानमन्त्रीके इंश्योरेंसवला चीज निकललै यए ओहिमे इंश्योरेंस सभ करबैत रहै हमहूँ गेलहुँ तऽ कहलक नहि तोरा नहि हेतह साठि भए गेलौए तोरा नहि हेतह तऽ हम घुरि कऽ चलि अयलहुँ तऽ इसभ सुविधा देलकैए कि जँ सरकार ओतय हॉस्पिटल जाइ छै हॉस्पिटलसँ एतयसँ रेफर करै छै अररिया जाइ छै अररिया नहि सपरै छै तऽ पूर्णियाँ भेज दै छै तऽ सरकारी काम तऽ सरकारिए काम जकाँ छै सगरे उएह छै कि हँ दए देलकै सभके जनरल उएह आ असल दबाइके तऽ देखनिहार छै नहि तऽ डॉक्टरसभ ओसभ सुविधा दे मिल रहल यए कि हँ तुरन्त आब जे कोनो तरहके बात भेलै साँप ककरो काटि लेलकै या कोनो तरहके बात भेलै हॉस्पिटल जाइत जाइत ओकरा रिकवरी कयल जाइ छै इसभ बहुत तरहके सुविधा देलक यए काला ज्वर भए गेलै कि टी बी भए गेलै एहि सभके देलकैए बहुत तरहके कालो ज्वरमे छै आ जँ ककरो टी बी भए गेलैए तऽ ओकरो दबाइ देने छै इसभ चलि रहल यए आ लेकिन फिर भी जकरा नहि छै अथी इंश्योरेंस छै तऽ ओकरा तऽ कोनो सुविधा नहि ओकरा तऽ पैसाके सिवा किछो नहि पैसा दियौ तऽ खरचा तऽ या नहि अहाँ प्राइवेट देखाबू तऽ प्राइभेट देखयबै तऽ पैसा लेबे करत बुझि गेलियै